हांवें ली कूपर कंपनीची जीन्स ऑर्डर केल्ली खूब कम्फर्टेबल आसा कलर तेचो दाखयल्लो तसोच येला स्ट्रेचेबल आसा हांवें एस सायज ऑर्डर केल्ली आनी तेंच्या सायज गायडा प्रमाणेच येयला आनी म्हाका ली कूपर कंपनीचो फोर्टी पर्सेंट डिसकाउंट सुद्दा मेळ्ळा कंपनी तितली बरी आसा सो फॅड जावपाचो कलर कांय प्रश्नूच ना झीप कॉलिटी सुद्दा बॅस्ट आसा